आप हाँ हमने कहीं अपनी तस्वीरों का प्रदर्शन किया है तस्वीर का प्रदर्शन करने से तो कहीं हम यात्रा में गए तो वहाँ की तस्वीरें ली भी अभी फिलहाल में मैं अयोध्या गई थी वहाँ से भगवान राम जी का की तस्वीरें ली सरयू माता की तस्वीरें ली हनुमान गढ़ी में गई तो हनुमान जी की तस्वीरें ली और उनको अपनी तस्वीरों को ले आ के अपने घर में जो लोग नहीं गए थे उनको तस्वीरों के माध्यम से भगवान प्रभु राम का दर्शन करवाया इसे तस्वीर कहीं भी शादी में कोई भी फंग्शन हो मेहंदी हल्दी किसी भी हाथ छोड़ की तस्वीरों को लेना भी बहुत ज़्यादा पसन्द है क्योंकि तस्वीर ही ऐसी है कि इंसान के न रहने के बाव बाद भी तस्वीरें जिन्दा रहती हैं और उन्हें देख के सन्तुष्टि भी होती है क्यों मेरी नानी थी जिनको मैं बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और मैं उसी से बहुत ज्यादा मानती थी उस वक़्त मेरा पालन पोषण उन्होंने ही किया है है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी तस्वीरें उनकी बीडिओ है तो उनको देख कर ही बस अपने मन में कभी आ जाती तो उनको देख कर ही तस्वीरों के माध्यम से सन्तुष्टि कर लेती लेकिन हमारे जीवन में तस्वीरों का बहुत ज़्यादा महत्व है अच्छी तस्वीरें रहती है तो वो जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है इसलिए मैं हर जगह की कहीं तीर्थ स्थल हो या कहीं जहाँ भी अच्छी तस्वीरें लगे तो उसे ले लेना चाहिए तस्वीरों के माध्यम से हमें सीख भी मिलती है और कहीं कोई बुराई हो तो तस्वीरों के माध्यम से बुरा उस बुराई को नष्ट भी कर सकते हैं इसलिए हमारे जीवन में तस्वीरों का बहुत महत्व है इसलिए तस्वीर का प्रदर्शन करना बहुत अच्छी बात है और उससे अनुभव मिलता है यदि कहीं किसी समाज में गए और वहाँ हूँ पूरे समाज की लोग बहुत ही सभ्य हैं और वहाँ का समाज बहुत अच्छा है तो हमलोग किसी दूसरे समाज में गए वहाँ के यह उस समाज का की तस्वीरें अच्छी नहीं है तब तस्वीरों के माध्यम से उन्हें हम उनके स्थिति को सुधार कर सकते हैं कि देखिए की इन लोगों का समाज में किस तरह का व्यवहार है हमलोगों का कैसा व्यवहार है